मध्य प्रदेश में प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं जैसे कि वाणिज्य मंडल ट्रेड यूनियन व्यापारी संघ इन में से हम बात करें ट्रेड यूनियन के बारे में ट्रेड यूनियन सामान या संबंधित क्षेत्रों के श्रमिकों द्वारा गठित संगठन है इसका प्रमुख उद्देश्य अपने संबंधित कार्य स्थलों में अपने सदस्यों के लिए उचित वेतन बेहतर काम कराने की स्थिति उचित काम के घंटे और कई अन्य लाभ जैसे हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना है

उन में से कुछ श्रमिकों के मुद्दे को प्रकाश में लाने के लिए उनके साथ मिल कर काम करतें ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों के समान हित के लिए काम करते हैं और उनकी ओर से न्यू योजितक के साथ बातचीत करते हैं